आबाद खालामनायाव बाहायनाय गोदान इनभेनसन आदबफोर ओंखारबाय गोदोनि जुगावथ' बिफोरबायदि आबाद खालामनायावहाय नांगोल बिफोरबायदिआवनो आबादखौ हाखौ हाल एवोमोन नाथाय आथिखालावथ' ट्रेक्टर बेफोरबायदिआवसो हाल एवनाय जायो बेबायदिनो गोबां गोदान गोदान आदबफोर ओंखारबाय जेरै गभमेन्टनिफ्राय माइ आबादावहाय मुलि सारनो थाखाय मेचिन आरो मारा होनो थाखाय मोनसे ट्रेक्टरजों मेचिन लाबोयो बेफोरबायदि बायदि बायदि ओंखारलांबाय आरो ना गोदोनि दिनाव बेफोरबायदि गैयामोन ओरै दा बेफोरबायदि ओंखारबाय बेफोरबायदि जोंनि आबाद मावनायावहाय गोबां हेफाजाब होयो बेफोरबायदि मेचिनफोरा नाथाय रांनि बेलायावहाय गोबां खरसा जायो गोदोनि समावहाय बेफोरबायदि खरसा जायामोन दानि समावथ' बेफोरबायदि मेचिनआरि ओंखारनायजों बयबो खस्थ' नाङा नालाय बेखायनो गोरलै माने लुगैयो आरो ना बेफोरबायदिनो आबाद खालामनायाव बाहायनाय गोदान इनभेनसनफोर आदबफ्रा गोबां दं नाथाय आं मोन्थिजोबा आरो सिगांनि समावहाय टेक्थरजों एवामोन दानि जुगावथ' हाखौ बांसिन टेक्थरजोंसो एवनाय जायो बेफोरबायदि गोबां दं बेफोर आथिखालाव बाहायनाय

टेकनिकफोर दं बेफोरनो आरो ना